असांजे गुजरात जे जूनागढ़ ज़िले में

घुमण जूं स्थर हिकु त गिरनार

उपरकोट टियों जू जंहिंखे सक्करबाग ते चवंदा आहिनि उहे टेई स्थर भई जूनागढ़ जी शोभा आहिनि हिकदमि इन जे बारे में थोरी मां आइडिया ॾियांव थो की भई गिरनार त नव हज़ार नव सौ नवानवे नवानवे ॾाकिणियूं हुयूं उहो नव हज़ार नव सौ नवानवे ॾाकिणियूं इंसान चढ़ी करे उते पहुचे ते विच विच में हेॾा ई मंदर अचनि था अलोकिक मंदरु आहे उहो बि ॾाढो माना गिरनार जेको उलेख थिए थो उहो ॾाढो भई पवित्र स्थर आहे ऐं झंगल जे विच में आहे चार एकर छटीह किलोमीटर जे रेंज में आहिनि इहो पहाड़ ठहियलु आहे उहो बि तमामु माना हिन गिर गिरनार जे अंदरि भई शींहं नांग चीता उहे पखी इहे सभु झंगल जे छटीह किलोमीटर जे रेंज में घाटो झंगल आहे उन में असांजो गिरनार आयलु आहे इहो बि हिकु ॾाढो घुमणु जहिड़ो स्थर आहे प्राकृतिक गिरनार आहे ॿियों उपरकोट आहे जेको उपरकोट बि माना क़िलो आहे ठहियलु उहो बि ॾाढो इतिहासिक आहे ऐं घुमणु जहिड़ो आहे टियों त सक्करबाग जंहिंखे पाण जू आहे जू था चऊं उन में माना शींहं पखी तरह तरह जा भई उहे जानवर पखी वागू हंस अनेक जॻहि जा पखी इहे सभु उन जू में ॾिसणु मिलंदा आहिनि उन में हिकु सफ़ारी उप्स सफ़रु थींदो आहे जेको चङा किलोमीटर पाण खे इहे सफ़ारी ॾाढी अंदरि घुमाईंदी आहे अलोकिक जॻहियूं आहिनि जूनागढ़ स्थर इहे सम्झी की अलोकिक आहे इहे पवित्र जॻहि आहे ऐं ॿी त ॿाहिर जो कोई व्यक्ती अचे त ट्रेवल्स वारा या मुके गाॾियुनि वारा आहिनि उहो सॼो मैनेजमेंट करे ॾींदा आहिनि की कहिड़े नमूने गाईड बि ॾींदा आहिनि कहिड़े नमूने घुमणो आहे उहो सॼी फैसिलिटी असां जे जूनागढ़ जे अंदरि आहे